ہمارے مذہبی طریقوں اور ثقافت میں اتنی لچک ہے کہ زمانے کی ترقی اور رفتار نے اسے اور بہتر کر دیا ہے نئی ایجادات اور اختراعات نے ہمارے مذہبی رسومات کی ادائیگی کو مزید بہتر اور آسان کر دیا ہے جیسے مسجدوں میں مائیک کے ایجاد کی وجہ سے اذان کی آواز دور دور تک چلے جاتی ہے اور مسجدوں میں کولر فریز کولر پھر ایسی کی سہولیات سے نمازیوں کو بہت آسانی پیدا ہوتی ہے سردی کے دنوں پر گرم پانی کا موجود ہونا ہونا بھی نئی ایجادات میں سے ہے اس کے علاوہ بہت سارے وہ کام ہیں اور وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے مذہبی طریقے اور ہماری ثقافت اور اور بھی طریقے سے انجام دی جاتی ہے